हेलो हाँ जी बोलिए हाँ जी हाँ जी बोलिए आप बेगूसराय ज़िले के रहने वाले हैं देखिए बेगूसराय ज़िले में तो जर्नलिज्म का बहुत ही विकास हुआ है पहले तो सुनिए ना पहले आप आप सुनते कम हैं पहले सुन लीजिए बेगूसराय ज़िले में पहले का जो सिश्टम था पहले था अख़बार घर पर आता था बड़े बुज़ुर्ग सब घर पर अख़बार आता था या घर में टी वी कम था न्यूज़ चैनल पर लोग थोड़ा बहुत देखता था न्यूज और जब से डिजिटल क्रांति आई है तब से जर्नलिज्म पूरी तरह सिस्टम बदल चुका है अब लोग फेसबुक पर या पब्लिक ऐप पर बहुत सारे ऐप है लोकल जितना भी न्यूज़ है आप बेगूसराय का अपने ज़िले का लोकल न्यूज टोटल देख सकते तो पहले के समय में जितना जर्नलिज्म मुश्किल था अब उतना मुश्किल नहीं रहा आप लोकल स्तर पर घर से भी आप जर्नलिज्म शुरू कर सकते हैं आप कहीं कोई घटना हुई आप वहाँ पहुँचकर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके अपने आई डी पे डालकर भी वहाँ से भी आप जर्नलिज्म की शुरुआत कर सकते देखिए रोक टोक होगी कब रोक टोक होगी जब आपको कहीं बड़े स्तर का इवेंट मैं आपको शामिल होना है वहाँ पर आपको जर्नलिस्ट का मांगेगा वह आई डी कार्ड तो आपको जर्नलिज्म बनने पर आई डी कार्ड मिलेगा चले जाइएगा लेकिन आपको सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ सीखने के लिए यदि आपको सीखना है तो आप कहीं छोटी मोटी घटना पर आप यदि रिपोर्टिंग थोड़ा बहुत कर कर कर रहे हैं रिपोर्टिंग शुरू कर दिए है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं कोई भी घटना है जो छोटी मोटी हुई कहीं कोई दुर्गा पूजा है दिवाली है आप वहाँ जाइएगा किसी लोकल आदमी से पूछिएगा यहाँ का पर्व त्यौहार के बारे में यह सब करके रिपोर्टिंग आप अपनी आई डी से या अपने एक न्यूज़ नेटवर्क बनाकर डालकर यहाँ से सोशल मीडिया की तहत आप न्यूज़ वायरल कर सकते हैं इसके लिए आपको आई डी कार्ड रहना ज़रूरी नहीं है आपको हम एक बार बोल दिए आप समझ नहीं रहें हम बोल रहे हैं जैसे आपको सीखने के लिए यह चीज़ में बोल रहा हूँ आपको ट्रेनिंग के लिए आई डी कहाँ लगेगा आई डी लगेगा जब किसी ज कॉलेज से जर्नलिज्म की डिग्री आप लीजिएगा और वह किसी बड़े कंपनी में आपको जाना है उसमें आपको जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट मांगेगा किसी बड़े कंपनी न्यूज़ नेटवर्क जैसे बड़ा नेशनल लेवल की न्यूज कंपनी में आप जॉइन कीजिएगा और बड़े इवेंट में शामिल हो गया उसे समय आई डी कार्ड लगता है सीखने के लिए आपको इतना काफ़ी है और जर्नलिज्म के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको धैर्य बनाकर रखना हाँ यदि सामने वाला आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोई वैसा क्वोशन पूछ दिए यदि आपको थोड़ा बहुत जवाब ग़लत मिल गया आपको तो आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना होगा धैर्य बनाकर रखना होगा जर्नलिज्म का सबसे बड़ा फैक्टर यही है अब तो जर्नलिज्म बहुत तरह का सोशल मीडिया पर भी हो गया है तो अब वह जर्नलिज्म आप कहीं से भी सीख सकते हैं अपने मोबाइल से रि रिपोर्टिंग कर सकते हैं सीखने के लिए अब बहुत सारे सोर्स है